हा जीअं त असांजा आदिपुर में पथ टूर ट्रेवल्स आहे जो अलॻि अलॻि खेत्रनि में वञी करे उन्हनि जा टूर कराईंदो आहे ऐं उन्हनि खे अलॻि अलॻि जॻहिन में सॼो थींदो आहे हुते जो गाइड आहिनि ऐं हो ॾाढे सुठे नमुने तव्हांखे हुते सम्झाणी ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जी जेकी भाषा आहे सिंधी आहे हिंदी आहे गुजराती आहे इंग्लिश आहे अंग्रेजी आहे ऐं उनसां ब ॿ चारि भाषाऊं उन्हनि खे ईंदियूं आहिनि उन्हनि जो उन्हनि खे सभिनी खे दर्शन कराए उते जो सभिनी जा उन भाषाऊंनि में हूअ पंहिंजी सर्विस पूरी कंदा आहिनि पथ टूर ट्रेवल्स वारा आदिपुर जे अंदरि तांखे ॾाढो मजो ईंदो उनसां गॾ वेंदा ॾाढो सुठो घुमण फ़िरण मिलंदो